ان دنوں بہت سارے ایپس ہمارے کام میں آتے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ ہے جیسے انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر تھریڈس اور کئی سارے سوشل میڈیا ایپس اسمارٹ فون ہماری زندگی میں ایک بہت اہم کردار نبھا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی فوائد جیسے ہم کو اگر کسی سے بات کرنی ہو تو ہم موبائل فون سے بآسانی اس سے تعلق کر سکتے ہیں نقصانات میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جیسے کئی سارے لوگ موبائل فونس میں صرف گیمس کھیل رہے جیسے پپ جی لوڈو اور کئی سارے ایسے گیمس ہے جو انسانوں کو اس کی لت لگا رہے ہیں اور بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور اس میں کئی سارے فراڈس ہونے کے بھی اندیشے معلوم ہوئے ہیں